हेलो मेरा नाम फुलेश्वर महतो है मैं बिहार दरभंगा ज़िले से बोल रहा हूँ मैंने जो हेदफोन आपकी दुकान से लिया है वो काफ़ी अच्छा है सुन ने में भी बहुत अच्छा लगता है मीठा आवाज़ स में सुनाई देता है हैदफोन देखने में भी बहुत अच्छा है हैदफोन लगाने से सुनने से हमें आनंदित आता है हैदफोन काफ़ी सस्ते में आप आप के दुकान में मिलते है मैं अपने परिवार में सभी को हैदफोन के बारे में बोलता हूँ और सभी बोलते है कि ऐसा हैदफोन हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए मैं अपने मित्रों को भी हेडफोन के बारे में बोला मित्र भी बोले जो ठीक है हमें भी अच्छा हैदफोन लगता है हैदफोन हमें अच्छा ये चाहिए